नमस्कार सर हाँ हमें पार्क घूमने जाना है आपके पास से हमें गाड़ी चाहिए मिल जाएगी ठीक है हम बच्चों हमें वोटर पार्क और कहीं नहीं जाना है तो बच्चों ने ज़िद्द की हमें हम यहाँ इटौन्जा से जाएंगे अब हमारे यहाँ पाँच लोग हैं गाड़ी जो है हम आप चल देंगे यहाँ पर नौ तारिख़ को जाना है

सुबह चलना है वही आठ बजे